खाने में मैं जो सब मतलब खाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन फाइवरिट जो होता है वो मतलब जैसे बर्गर और रोल ये सब जो है से खाने में बहुत अच्छा लगता है और जगह जगह पर मतलब खाने में ये सब बहुत अच्छा लगता है और जहाँ मतलब एक होता है कि जगह पर होटल या कहीं पर ये फेवरेट होता है जो मतलब अच्छा बनता हो और बनते ही मतलब वहाँ पर बहुत ही भीड़ लगी रहती है और लोग जाते हैं खाने के लिए हम को भी वहाँ पर एक नाम चलता है उसका यह अच्छा चीज़ बन रहा है वहाँ पर चलो खाते हैं और खाते में ये बहीत ही मज़ा लगता है और खाने में जो है सो ये बर्गर हो गया पिज्जा हो गया या इडली डोसा ये सब जो है बहुत अच्छा लगता है मंचूरियन ये सब जो है बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे मुर्ग़ चावल ये सब जो है मेरा फेवरेट है और हम लोग खाते हैं और बहुत ही टाइम मतलब से खा रहें और खाते रहेंगे ये सब मेरा फेवरेट होता है